مجھے گانے گانا كا بہت شوق ہے اور گانا سننے كا بھی بہت شوق ہے میں نے ماضی میں بہت سارے گانوں كو گایا ہے میں نے ماضی میں ہی بہت سارے گانوں كو لكھا بھی ہے جو سننے والوں كو كافی پسند بھی آئے تھے اچھے گانے سننے سے اچھے گانے لكھنے اور اچھے گانے گانے میں كافی مدد حاصل ہوتی ہے اب میں مستقبل میں اچھے گانے لكھنا چاہتا ہوں اور اچھے گانے گانا چاہتا ہوں اور اچھے گانے سننا چاہتا ہوں اور آج كل میں اسی چیز كی تیاری كر رہا ہوں كیوں كہ میں اپنی موسیقی اور گلوكاری كو مستقبل میں بہتر بنانا چاہتا ہوں